ہم اپنے گھر میں گھر کا صفائی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں صفائی کا بہت زیادہ دھیان بھی رکھتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کی صفائی کا دھیان رکھنا بھی چاہیے اور صاف ستھرا رہنے سے ہر طرح کی بیماری سے رکاوٹ ہوتی ہے اور محفوظ رہتی ہے اس لیے ہم اپنے گھر میں پوچھا جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں اور آنگن وغیرہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ہاں اور صاف ستھرا رکھتے ہیں اور بہت جگہ دیکھتے ہیں کہ گندگی بھی پھیلی ہوئی رہتی ہے لیکن گندگی اپنے گھر میں نہ ہی رکھ کے تو بہتر ہے اور اپنے گھر کو جہاں تک بڑھ چڑھ کر صاف ستھرا رکھنے میں شامل رہے اور اچھا سے اچھا جہاں تک گھر میں صفائی رہتی ہے تو ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں اور گھر میں ہم لوگ اپنے گھر میں پوچھا لگاتے ہیں اور گھر کا کچن وغیرہ ہر کسی چیز کو صاف ستھرا میں رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے اچھی بات ہے اور گھر کا صفائی رکھنا ہمیں بہت پسند ہے اور ہم پسند بھی کرتے ہیں اور ہر کسی کو ہر کسی سے کہتے ہیں اپنے اپنے گھر سے گھر صاف صفائی کا جگہ ہر ایک چیز کو مطلب اپنے بھی صاف ستھرا رہے اور گھر کا بھی صاف صفائی کا دھیان رکھے اور اچھے سے اچھے گھر کو پن کر رکھے اور گھر صاف ستھرا رہنے سے دماغ فری رہتا ہے اچھا رہتا ہے اور اچھا لگتا ہے گھر کو مطلب صفائی کرنے میں ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے گھر کا صفائی کرنے میں